मा मा मैगं दङ ए आलुनि दामालाय बेसे बेसेथो आरो भिन्दियालाय टमेट'आलाय औ नांगौमोन औ दे लायगोन ओमफ्राय दामालाय बेसे जोगोनार नालाय ए होनबा लायगोन आङो औ औ टमेट'आ गेसाव गैखाया ना अ बेसेबांथो केजिआवलाय आयौ दे होनबा दे आं लायगासिनो औ दे